ہمارے علاقے میں ہر طرح کے اناج اگائے جاتے ہیں جیسے کہ دھان گیہوں گنا جو مکئی مسور دال ہر طرح کے اناج اگائے جاتے ہیں اسی طرح سرسوں اور ارہر مٹر کی کھیتی کی جاتی ہے لیکن جو سب سے زیادہ کھیتی ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ دھان اور گیہوں کی ہوتی ہے دھان ہمارے یہاں طرح طرح کی کوائلٹی کی پیداوار کی جاتی ہے اس طرح گیہوں کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے دھان گیہوں ایک ایک بیگھے میں چار سے پانچ کونٹل تک ہو جاتے ہیں تو گیہوں اور دھان کے مقدار سب سے زیادہ ہمارے علاقے میں ہوتی ہے اور یہی لوگ زیادہ اگانا پسند کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے علاقے میں زیادہ پیدا ہوتی ہیں